ہیلو السلام علیکم ہاں ہم آشا بول رہے ہیں پہچانا جی سب خیریت ہاں ہم بھی خیریت سے ہیں ہاں فون اس لیے کیا نہیں کہ میرا آدھار کارڈ کہیں نے بھلا گیا اور جانتی ہو کی ہر وقت جو ہے نا اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے ہوں ابھی ہم کو فوراً ڈیجیٹل کاپی نکالنا کیسے ہوگا اچھا آن لائن ویب سائٹ جا کے ہو جائے گا اچھا اچھا کتنے دن میں ہوگا اچھا فوراً بن جا نکل جاتا ہے واہ ہم تو سمجھے تھے کہ بہت دن لگے گا ہاں بہت ٹینشن میں ہو گیا تھا میری اور سب ٹھیک ہے ہاں اسی کی ضرورت پڑی تو ہم کہ کے دیکھیں کان نے آپ کو معلوم ہوگا بہت اچھا مشورہ دیا بھائی اور سب خیریت ہے جی ہاں ٹھیک ہے پھر بعد میں کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم